क्या मेरी बात टीना फ़ोटोग्राफी इस्टूडियो से हो रही है मैं मैं सलोनी बात कर रही हूँ मुझे मेरी वैडिंग होने वाली है मेरी वैडिंग है फ़ोर फ़ोर्टीन फैबवरी को तो मुझे उसके लिए एक बुकिंग करनी थी वीडियो फ़ोटोज़ और मतलब पूरा पूरा पैकेज चाहिए था तो और उसके लिए आपका क्या पैकेज रहता है

वैसे मैम मुझे सब कुछ एकदम परफ़ेक्ट चाहिए मेरी वीडियो शूटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और मुझे अपनी प्री वैडिंग सूट भी करवाना है और मुझे सारे बहुत अच्छे चाहिए और मुझे बंदा एकदम सही आप अच्छा भेजिए सही लाइटिंग्स होनी चाहिए सारी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आनी चाहिए मेरा एल्बम भी बहुत अच्छा होना चाहिए कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए

हाँ हाँ नो इशूज़ बट जितनी भी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ इन सारे सबकी क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए और वो सारे परफ़ेक्ट होने चाहिए आप ऐसा बंदा भेजिएगा

हाँ ठीक है तो फिर आप उन्हें ही भेज दीजिएगा मतलब मेरी चौदह तारीख को वेडिंग वैडिंग है तो आप उन्हें दस तारीख से भेज दीजिएगा मेरी सारी फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ बहुत ए वन क्वालिटीज़ की होनी चाहिए और मेरे सारे जो वीडियोज़ भी होने चाहिए और आप ऐसे को भेजिए जो मुझे खुद वो गाइड भी करे

ठीक है मैम तो मैं आप पर ट्रस्ट करके बुकिंग कर दूँ न मतलब बुक कर दूँ ओके ठीक है मैम तो मैम आप मेरी बुकिंग कर दीजिए ठीक है थैंक यू मैम थैंक यू